जों न'आव दाउ अमा बोरमा मोसौ हांसो बायदि जुनारफोरखौ फिसिनाय जायो जोङो मोसौ फिसियोब्ला मोसौनो गांसो होनाय जायो आरो दाना होनाय जायो आरो बोरमा फिसिब्ला बोरमानो गांसो जाहोनाय जायो आरो माइरं रुनानैबो होनाय जायो अमा फिसिनाय जायोब्ला अमानोबो दाना आरो माइरं रुनानै जाहोनाय जायो दाउ फिसियोब्ला दाउनो माइरं आरो माइ ओंखाम होनाय जायो बेफोरबायदिनो जोङो दाउ अमा बोरमा मोसौ हांसो बायदिखौ फिसिनानै गावनि जिउखौ राहा रैखा खालामनो हायो बेफोरबायदिनो जिब जुनार फिसिनानै जोङो थांनानै थानायनि राहा लानो हायो मोसौ बोरमा अमा दाउ हांसोफोरखौ फाननानै जों गोबां रां मोननो हायो बेफोरबायदिनो रां मोननानै जोङो न'नि बायदिसिना खामानियाव रांखौ बाहायनो हायो आरो राङा बेफोरबायदिनो जोबोद गोनांथि जायो बेफोरबायदिनो फरायनाय जानाय लोंनायाव बायदिसिना जिब जुनार फिसिनानै जों रांखौ मोननो हायो आरो राहा रैखा मोनो गोदो गोदाय आबै आबौआ आंखौ बायदि न'नि खामानि दामानि दानाय लुनाय आरो संनाय खावनायफोरखौ फोरोंलांदों आरो गेदेर मानसिफोरखौ मान बाउनाय बेफोर बाथ्राफोरखौ बुंलांनानै दोन्दों आबै आबौ आरो आइ आफा बिदा बिब' बिदा बिब' बिबैमोनखौ जोङो बैसागु मागोफोराव बैसागो मागोनि एक थारिकआव जोङो खुलुमस्रांजोबनाय जायो बिमा बिफा आबै आबौ आब' आदा आनै आमाय गासैखौबो जोङो खुलुमनाय जायो बेफोरबायदिनो गोदोनि आबै आबौमोनहा जोंखौ सांनाय खावनाय आरो दानाय लुनायावबो बोसोन होलांदों माबायदि खालामोब्ला माबायदि जागोन बेफोर बाथ्राफोरखौ बुंलांनानै दोन्दों आबै आबौमोनहा जोंनि जानाय लोंनाय संनाय खावनायखौ माबायदियै संनांगोन माबायदि जानांगोन बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंलांदों बेफोरबायदिनो गोबां मोजां मोजां बाथ्राफोरखौ आबै आबौमोनहा बुंलांनानै दोन्दों